मतलव न्यूज चैन्नल जेह्ड़े होंदे ते ओह्दे बिच्च मतलव मेरे ख्याल च ते मतलव ओह् सनाऊड़दे गै मतलव फार्मर्स दी जेह्ड़ी होंदी मतलव जेह्ड़ी प्राब्लम होंदी क्योंकि मतलव ऊधमपुर च मिकी याद ऐ कोई कोविड दे पैह्ले दी गल्ल ऐ कोई कोई मतलव चार पंज साल होई दे मेरे ख्याल च तो उत्थे ना सिल्क फार्मर्स दा होऐ दा हा किश कि पता निं सिल्क दे उत्थैं गौरमैंट ने प्राइस कटाउड़दे हे किश होए दा हा इ'यां गै ते फार्मर्स ने साढ़े मतलव सारैं बड़ा प्रोटैस्ट कीता हा उत्थें मतलव कोई पंज सत मतलव पंज दस दिन ते उन्दा चला दा हा मतलव जैदा गै चलेआ होना अवा मतलव न्यूज च दस्सेआ हा पंज दस दिन उंदा लगातार मतलव कि अज बी चला दा अज बी ओह् सारे कट्ठे होए दे हे उत्थैं बस स्टैंड कोल आफिस ऐ न उत्थैं ऐनिमल हसबेंडरी दा इत्थैं ते उत्थें कट्ठे होंदे हे ते पूरा उंदा दसदे हे की ओह् अपनी मतलव पूरे भरी भरिये लांदे हे उत्थें ओ सिल्क जेह्ड़े होंदे ओह् ककून जेह् जेह्ड़े वी होंदे ओह् ते उत्थे रक्खुड़दे हे आखदे असैं केह् बेचना इसै मतलव मतलव प्राइस गै निं ऐ स्हेई ते इ'यां गै रक्खुड़दे हे ते फ्ही इ'यां मतलव शैल उनैं मतलव हंगामा कीते दा हा ते ओह् पूरा मतलव पूरा इत्थें ऊधमपुर च मतलव पूरा न्यूज चैन्नल बिच्च दसदे हे ओह् ओह्दा पूरा ओह् मिकी अजें बी याद ऐ ते फ्ही जियां कदैं कदैं केह् होई जंदा किश किश फार्मर्स जां मतलव गरीब होंदे निं के गाओं च होंदे जेह्ड़े फार्मर्स भलेयां गै गरीब होई जंदे हे कि किश है गै निं ऐ खेत्ती बी निं ऐ ते हून चैन्नल एह् बी करा दे यूटयूब चैन्नल जां इ'यां इंस्टा उंस्टा उप्पर जेह्ड़े चैन्नल न जम्मू जे के मिडिया जां ऊधमपुर अपडेय चैन्नल न जेह्ड़े ते ओहे केह् करदे मतलव उनेईं मतलव कट्ठा करियै लोकैं लोकां कोला दान वगैरा लैंदे ते कट्ठा करियै उनैं मतलव राशन रुशन पाउड़दे उंदा यां मतलव कुड़ी दा ब्याह् कराउड़दे जां पैसे अकाउंट च जमा कराऊड़दे उंदे ता की मतलव उंदा बी थोह्ड़ा मतलव फार्मर्स दा बी थोह्ड़ा होई सकै थोह्ड़ा जी सकैं ओह् बी ते और वी मतलव मतलव सनांदे गै रौह्ंदे इंदा वी और वी हा